आं मैया सिमला बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय गथ'फ्रा लोमजा अह माबा गोजांनानै थाबाय थानायखाय द्रेस बायना लाबोदोंमोन आं ओमफ्राय द्रेसानो बारा मोजां फैयासै माने बेफारिया आंखौ थगायदों आरो माबा बिराद मोजां होननानै ओमफ्राय आं बेखौनो बेफारिनि बाथ्राखौ नंगौ बायदि साननानै लाना फैबाय लाबोनानै गथ'नो जोमहोनायबाय जोमहोनायाव गथ'आ जोमनानै उनाव दसे थानानै बोरैबा जालांबाय आरो माबा खसा खसि जालांदों आरो द्रेसानो ओमफ्राय दा अखान्थि नांदों आरो ओमफ्राय नांनानै दा बिमायाबो माबा रागा जाबाय एमान बेया बुस्थुखौ लाबोदो बिदि होननानै ओमफ्राय दा उफाय गैया आरो मा खालामबावनो ओमफ्राय दा बेखौनो जोमहोनाय जाबाय आरो दा आरो गोदान बायबावनांसिगोन आरो बेफारिया ओरैबादि थगायनायनि जाहोनावनो दा बेखायनोथ' मा खालामनाया गाहाम जागोन गोदान बायफिनबासो हामगोन ना मागोन